सत्य घटनेचेर आधरिल्ले म्हजे आवडीचे पुस्तक आसा गौर गोपालदास हांचे लायफ अमेझींग सिक्रेट हे पुस्तक ह्या पुस्तकां गौर गोपालदास हाणी जेन्ना आमी एका प्रोब्लमा किव्हा एका सिचुयेशना पडटात तातुंतल्यान कशीं भायर येवपा जाय हाचे बद्दल सांगला आतां हे सांगतना ताणें कथा रुपीत हे पुस्तकाची मांडणी केल्या आसा तो सांगता की ताचो एक फ्रेंड खूब टेंशना आशिल्लो आनी तो आपले लायफ ऍंड करपाक वोचों पळयतालो आतां लायफ ऍंड करपाक करपाचो आशिल्लो तो की ताका तेन्नाच गौर गोपालदासाचें कॉल येता आनी तो तेका सांगता की म्हाजें लायफाक खूब अशे प्रोब्लम्स चालू आसात आनी जे म्हज्यानी ते सिच्युयेशनांतल्यान भायर म्हज्यानी येवपाक जायना तेन्ना गौर गोपालदास ताका सांगता अशे भिवून तूं लायफ जिवों शकना भिवून तेचे भिवेप हें ताचें समस्या न्हू तुका त्या प्रोब्लमांतल्यान भायर येवपाक जाय जाल्यार तुका कितें तरी सिचुयेशन किते ते सोल्युशन काडपाक पडटले आनी ते सोल्युशन कितें आसतले हें तूं पळोवन घे आनी जेन्ना तू ते प्रोब्लमाक फेस करपाक सोदता तेन्नाच तू जिवनांत कितें तरी करपाक शकतलो आनी हे आयकोन ताचे ताचे फ्रेंडान चितलें की हांव म्हजे लायफ ऍंड करचो ना हांव त्या प्रोब्लमांतल्यान भायर येतलो आनी हेंच म्हाका त्या पुस्तकातलें खूब आवडले हे पुस्तकाक आमकां खरे सांगले आसा की जेन्ना आमी एका प्रोब्लमाक पडटात त्या प्रोब्लमांतल्यान कशे आमी भायर सरपाक जाय किव्हा अ लायफ आमचे ऍंड करप हे तेचे सोल्यूशन न्ही ह्या पुस्तकांतल्यान म्हाका कळ्ळे म्हाका समजले